हां जी महाराज इक बारी दी गल्ल ऐ कि अदूं साढ़ै इद्धर इक नाला बगदा नाला उसी ऐक नाला आखदे न उत्थें गे हे असें ते मतलब कि चार पंज चार पंज बंदे हे ते पैह्लें नंबर ते उत्थें पानी इन्ना जादा हा ना कि सानूं उत्थें पुजदे ना काफी टाईम लग्गी गेआ ते फ्ही असें तक्केआ कि उत्थें पानी बड़ा जादा हा फिर असें कोई वेट कीता थोह्ड़ी देर कि थोह्ड़ा पानी घटी लैन देओ जिसलै वेट करा दे हे कि वेट करदे उत्थें करदे करदे करदे करदे करदे करदे कोई सानूं अद्धे घैंटे पौने घैंटे तक मतलब कि पानी घटेआ इन्ने चिर अस इत्थें बैठे दे गप्प शप्प लाई जा दे हे चार पंज बदं हे ते असें कन्नै नैट लेई गेदे हे कि फिश गी जेह्ड़ा असें पकड़ना ऐ फिर थोह्ड़ी देर बाद जिसलै पानी घटेआ ते दो बंदे अस इक साइड लग्गे ते दो बंदे इक साइड लग्गे फिर होर जेल्लै असें नैट लाया ते नैट लाने दे बाद बिच्च कि जेल्लै ओह् नैट लाने दे बाद सानूं लग्गेआ कि बिच्च मच्छियां जादा होई गेइयां न ओह् फिर जिसलै सारें रलियै उसी खिच्चेआ ना खिच्चने दे बाद लग्गेआ कि बड़ी भारी चीज़ ऐ जिसलै थोह्ड़ा अग्गें आए ते खिच्चने दे बाद लग्गा कि इक्को मच्छी ऐ जिसली असें गे ते मच्छी काफी बड्डी ही कोई जिसलै ओह् तक्केआ कि एड्डी बड्डी मच्छी पैहला नंबर ते असें एड्डी बड्डी मच्छी जेह्ड़ी तक्की दी नेईं ही जिसलै तक्की ते मतलब कि असें आक्खेआ इसी काबू कि'यां करना इसी असें ओह् जियां पानी दे बाह्र निकलो ते ओह् बड़ी जादा जादा तड़फदी उसी पानी बगैरा रेही निं सकदी ओह् जिसलै ओह् तड़फा दी ही ते सानूं आक्खेआ कि हून इसी केह् करना कि थोह्ड़ी देर इसी बाह्र रक्खेआ जेल्लै थोह्ड़ी देर बाह्र रक्खने दे बाद बिच्च ओह् ऐटोमैटिकली डैड होई गेई फिर जिसलै असें उसगी चुक्कियै लेआंदा ते सारे मतलब कि दो पूरे ग्रांऽ दे लोग तक्कन आ दे हे कि जियां रक्खी पूरी एड्डी लम्मी एड्डी बड्डी एड्डी मुट्टी शैल मतलब कि बड्डी मच्छी ही शैल बड्डी कोई दस पंदरां किलो दी मच्छी होनी ही शैल बड्डी मच्छी ही ते फिर ओह्दे बाद बिच्च जिसलै असें मतलब कि ओह् रक्खी ते फिर ओह्दे बाद बिच्च ओह् कीता कि उत्थें गै सानूं सानूं बड़ा जादा बड़ा जादा गु गुड फील होएआ कि एड्डी बड्डी मच्छी कदें जिन्दगी च तक्की नी ते सानूं बड़ा जादा कि सानूं ओह्दे कन्नै होना ऐ चार पैहे कमाई लैने न फिर ओह् मतलब कि साढ़े ग्रांऽ दे लोकें इक कुछ बंदें रलियै साढ़े कोला लेई ओह् सानूं बड़ा जादा फील होएआ हा कि एड्डी बड्डी मच्छी मतलब कि फड़ना बी कोई इक बड़ा बड्डा ऐह्सास ऐ कदें जिन्दगी च अस मच्छियां फड़दे हे कदें एड्डी बड्डी मच्छी निं आई निक्कियां निक्कियां आनियां ओह् मतलब कि कोई जादा लाई लैओ कि इ'यां छोटी छोटियां बिलकुल छोटी छोटियां बिल्कुल इन्नी जादा छोटी बी नेईं इन्नी जादा बड्डी बी नेईं ते ओह् मतलब कि असें फिर केह् कीता कि ओह्दे बाद बिच्च फिर असें परतियै कोशश कीती कि चलो सानूं कोई बड्डी फिश फड़ी लैनी असें लेकिन ओह्दे बाद कदें ऐसा कोई चांस आया गै निं कि सानूं जेह्ड़ा मतलब कि बड्डी मच्छी जेह्ड़ी असें पकड़ी होऐ